میری پسندیدہ جگہ تعلیمی ادارہ ہے کیونکہ ہم اس میں بہت سی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کتاب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس تعلیمی ادارے میں بڑوں کی عزت اور حسن اخلاق بتائے جاتے ہیں اور کئی سارے ٹیکنالوجی کے بارے میں پتا چلتا ہے اور مجھے ان کتابوں کو پڑھنے میں بہت ہی دلچسپی پیدا ہوتی ہے